मेरे मेरे घर में कई डिज़िटल सामान इस्तेमाल करते हैं जैसे कि कि मेरे घर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम टी वी देखते हैं मेरे घर पे मेरी मम्मी पापा मैं और मेरा भाई टी वी पर मूवी देखते हैं हम सब साथ में संडे के दिन एक साथ बैठ के मूवी देखते हैं और हमको मूवी देखना बहुत पसंद है और मेरे घर पे फ्रिज़ भी है फ्रिज़ बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है फ्रिज़ में मैं ठंडा पानी पी करके पीता हूँ जब हमने दो हज़ार बाईस में टी वी खरीदी थी तब मुझे बहुत पसंद आई थी टी वी पे नए नए चैनल मैं खरीदता हूँ पैसे दे के और फ्रिज़ भी मेरे घर पे है और मैं हमारे घर पे एल ई डी भी लाइट भी लगी है जिससे कि में अपने घर पे अलग अलग रूम में अलग अलग कलर की लाइट जलाता हूँ मेरे घर पे और पंखा है जिससे मैं रात को चालू करता हूँ और ठंडी ठंडी हवा लेता हूँ और मेरे घर पे मेरे घर पे बाइक है जिससे मैं बाहर घूमने जाता हूँ और ए सी मेरे घर पे ए सी भी है जिससे मैं रात को ठंडी ठंडी हवा लेता हूँ ए सी कई बार खराब हो जाता है लेकिन में हम उसको सुधरवा लेते हैं और वाशिंग मशीन भी है जिससे मैं अपने घर कपड़े धोता हूँ वाशिंग मशीन में कई बार कपड़े फँस जाते हैं लेकिन कपड़े फिर निकाल के उनको अच्छे से धुल लेते हैं कई कपड़े जो वाशिंग मशीन में नहीं धुल पाते वह ह हाथ से ही धुलते हैं ए सी और ऐसे कई वस्तुओं का वस्तु हैं जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं इनसे ए सी टी वी और कम्प्यूटर भी है कम्प्यूटर का इस्तेमाल ज़्यादातर मेरा भाई करता है जो कम्प्यूटर पे अपना ऑफिस वर्क इस्कूल वर्क इत्यादि काम करता है